कॉन्स्टेलेशन जिसी कि खगोल शास्त्र च तारामंडल बी आखदे हैन एह् तारामंडल अकाश च इक ऐसा क्षेत्र गी आखदे हैन जोह्दे अन्दर जेह्ड़े रुके दे तारे होंदे न उंदा इक समूह् होंदा ओह्दे बिच इक कल्पित रेखाएं खिच्च खचोई दियां होंदियां न जेह्ड़ी बड़ी जानी पैह्चानी आकृतियें गी दसदियां हैन उंदा समान ओह् लगदियां न इतिहास च अलग अलग जेह्ड़ी सभ्या जेह्ड़ी साढ़ी ओह् हैन सभ्यतां हैन उंदे अकाश च तारेआं दे बिच इक कल्पित रेखाएं खिच्चियै कुछ आकृतियां प्रतीत होंदियां न जि'नें उ'नें गी नांऽ दित्ते दे बक्खरे बक्खरे नांऽ दित्ते दे न जेह्ड़े प्राचीन भारत च इक मृगशीर्ष दा नांऽ तारा मंडल दसदे न जेह्ड़ी इक यूनानी सभ्यता ऐ उ'नें एह्दा इसी इसी तारामंडल गी नांऽ दित्ते दा होर इस जेह्ड़ी तारामंडल दा जेह्ड़ा अर्थ ऐ ओह् शकारी ऐ कि जेह्ड़ी यूनानी सभ्यता ने जेह्ड़ा एह्दा मतलब कड्ढे दा ऐ ओह् कड्ढे दा शकारी प्राचीन भारत जेह्ड़े बी तारामंडल च नक्षत्र नक्षत्र हैन उ'नें गी एह् तारामंडल च नक्षत्र आखदे न जेह्ड़ा अधुनिककाल दे जेह्ड़ा खगोल शास्त्र च तारामंडल ऐ उ'नें उ'नें तारें गी समूह् गी आखेआ जंदा ऐ अपना कॉन्स्टेलेशन कॉन्स्टेलेशन जां फिरी तारामंडल होर इंदी जेह्ड़ी एह् जेह्ड़ा तारेआं दा जेह्ड़ा टोटल समूह् होंदा ऐ इ'नें गी जेह्ड़ा अन्तराष्ट्रीय स्तर पर ना अन्तराष्ट्रीय खगोलीय संघ च एह्दी सैह्मती बी होई गेदी ऐ ठीक ऐ जि'यां कुछ कुछ जेह्ड़े एह् तारा जेह्ड़ी आकृतियां दिंदे न ओह् कोई पक्षी दियां होंदियां न जां कोई जानवर दियां होंदियां न जां कोई कोई बी नक्षत्र बिंदु होइया बक्खरे बक्खरे होइया जां आंकड़े होइये जां विमान होइया इस टाइप दी जेह्ड़ी ओह् होंदियां न ओह् करदे न एह्दा जेह्ड़ा अर्थ ऐ ओह् एहो ऐ कॉन्स्टेलेशन दा जी ते कन्नै एह् स्थिर होइये दिक्खी जाई सकदा ऐ इक जगह् पर खड़ोइयै जेह्ड़े इक जगह् पर सारे तारेंआं दा गढ़ होंदा ऐ जिसी गढ़ आखी सकने आं असी उंदा समूह् होंदा उसी आखदे कॉन्स्टेलेशन जां फिरी तारामंडल होर इसी इसी स्पॉट करने दा जां फिर इसी इ'नें गी लोकेट करने दा तरीका होंदा तुसी इक जगह् खड़ोइयै इ'नेंगी अपने आप गी स्थिर होइये इ'नें गी दिक्खो कंसंट्रेशन कन्नै दिक्खो थाहनूं अपनें आप आकृतियां लभदियां लब्भना शुरू होई जाना ऐ शुरू होई जानियां जां फिर कोई ऑब्जेक्ट बना दा होना जां फिर कोई डायग्राम बनी दी होनी जां फिर कोई बंदा बने दा होना कोई हथ्यार बने दा होना एह् सब दिक्खने दियां बक्खरियां बक्खरियां तरीके न अलग अलग ओह् न बड़ियां जानियां पैह्चानियां तरीके होंदे न